कौन फ्लिपकार्ट से कौन बोल रहे हैं भईया अच्छा रमेश यार ऐसा है कि हमारा जो पार्सल आया है उसको ना एक काम करो आप अभी कहाँ पे हो बस स्टैंड के पास अच्छा बस स्टैंड से सर्किट हाउस रोड पे आओ और सर्किट हाउस से आप मलिका अर्जुन होटल है न उसके सामने वाली गली में आप देखो तो वहाँ पर वो शंकर पथ आता है तो उससे जो गली खत्म होती है उसके बाद दूसरा मकान है उसमें दो मंजिला मकान है उसका कलर भाइट है और सामने में एक एम पी फिफ्टी डी ए नौ सौ तिरेपन नंबर की गाड़ी खड़ी है उसके जस्ट सामने वाला मकान है उसमें आपको ला करके डिलीवर करना है ठीक है चलो ठीक